میں نے اپنا باغ دو ہزار چودہ میں لگایا تھا تھو شوق اس قدر تھا کہ میں روز جایا کرتا تھا اور اپنے ساتھ انچی ٹیپ لے کر جاتا تھا تاکہ میں دن بہ دن پودھوں کی جو ہائٹ ہے وہ ناپ لوں اور دیکھ لوں کہ میرا باغ کس قدر بڑھ رہا ہے

جب یہ سلسلہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو ایک سال کے بعد جب میں پھر سے اپنے باگ میں گیا تب تک مسلسل جاتا رہا لیکن جب اب پھول کھلنے کی باری آئی تو ایسی خوشی محسوس ہوئی کہ دل باغ باغ ہو گیا دل چاہتا تھا کہ اب یہیں بیٹھوں یہی اپنا ٹھکانہ بنا لوں اور جو اپنی گھر کی چار دیواریں ہیں ان کو چھوڑ کے اپنے باغ میں ایک جھوپڑی بناؤں اور اپنے پودوں کو دیکھ لوں اور کیونکہ پودھوں کو دیکھ کے اس قدر مسرت حاصل ہوئی کہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سپنے کی طرح اور خواب پورا ہو جانا کچھ ویسی ہی کیفیت مجھے محسوس ہوئی جب میں نے اپنے باغوں کے پھول گرتے دیکھے اور اس سے بھی بڑی خوشی تب ہوئی جب وہ پھول میووں میں تبدیل ہو گئے اور اس سے زیادہ خوشی تب ہوئی جب میں نے اپنے بھاغ کا میوہ توڑا اور اس کا مزہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہ ایک لمحے میں ساری عمر کا مزہ میں نے پا لیا اور باغبانی کا شوق جو ہے وہ بچپن سے ہی تھا رنگا رنگ پھول قسم قسم پودےغرض کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ مجھے پسند تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ شوق تو ہے اور میرا باغ بھی جو ہے آج کھلا ہوا ہے